تعلیم صرف نصابی کتابوں اور امتحانات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک جہد عمل ہے جس کا مقصد طالب علموں کو طالب علموں کی شخصیت کی مکمل نشو نما کرنا ہوتا ہے کھیل اس عمل میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ جذباتی اور سماجی نشو و نما میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں کھیل طلبا کو مل کر ساتھ کام کرنے اور ایک دوسرے کی رہ رائے کا احترام کرنا بھی سکھاتے ہیں تعلیم صرف نصابی کتابوں اور امتحانات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک جہد عمل ہے جس کا مقصد طالب علموں کی شخصیت کی مکمل نشو و نما کرنا ہوتا ہے کھیل اس عمل میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ جذباتی اور سماجی نشو و نما میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں کھیلوں کے ذریعے کھیلوں کے ذریعے طلبا کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا بھی سکھاتے ہیں